हेलो प्रणाम प्रणाम की हाल छै यौ हँ हम चिन्हलहुँ चिन्हलहुँ अहाँके नाम नरेश बाबू छी अहाँके नम्बर हम जे छै अपना मोबाइलमे सेव कयने रही अहाँ आयल रही ने पिछला बेर चुनावमे अहाँके जे रहए बड़ा नीक रोल रहए आह ई कहैके गप्प छै हँ हँ हँ अच्छा पुस्तकालयवलामे जे छै ओकर जे छै हम अपने निधिसँ जे छै ओकरा लेल जे छै से हम पाँच लाख टका जे छै ओ हम देबै आ हमर ऐच्छिक कोषसँ जे छै पुस्तकालय लेल हम दऽ सकैत छियै आओर खेल लेल जे छै हम ओ खेल मंत्रीकेँ लिखने रहियनि एगो जे हमर क्षेत्र अन्तर्गत जे छै अहाँ जे हमरा देने रही ओ हमरा लग रहै पत्र तऽ एकटा अहाँके भेलै एकटा तिरपविता के छै आ एकटा सिमडेगावला छै तीन जगहके छै तऽ हम तीनूके जे छै लिख कऽ खेल मंत्रीके बढ़ा देने छियनि ओ हमरा कहलथि जे एक मासके अहाँ टाइम दियौ ओकरा ओ कोनो जाँच ताँच होइत छै ओहि उपरान्त जे छै ओ करथिन तऽ हमरा पठओला लगभग बीस दिन भऽ गेलै हे

हँ हँ हँ अवश्य अवश्य अवश्य अवश्य अवश्य एहि दुआरे जे ई क्षेत्रके लेल एकटा गौरवके गप्प छै जे खेल मैदान जे छै ओनाहो रहयके चाही क्षेत्रके बच्चाकेँ एहिसँ विकास हेतै आगू बढ़तै ई तऽ हमरो प्राथमिकतामे छै आओर ओ जे कहलहुँ ओहिमे छै कि हम अहाँकेँ बता दी अहाँसँ तऽ कोनो जे छै नेतावला सम्बन्ध नहि छै घरवला सम्बन्ध छै जे कोनो फुसि फटक बाजि दी तऽ अहूँ जे छै काल्हिके कहब जे अपन लोक भऽ के जे छै फुसि फटक बाजि देलाह तऽ ओ जे छै ओहिमे छै कि जे स्वास्थ्य विभाग एहिमे कनि जे छै निष्क्रिय छै ठीक छै लेकिन ओहो अहाँके जे छै जतेक जल्दी हैत अहाँ निश्चिंत रहू हम एकटा डॉक्टर ओतय अपॉइन्ट करायब जय श्यामा माइ जय श्यामा माइ